میری فیوریٹ کتاب جو ہے اُس کا نام کلیلہ دمنہ ہے جو کہ عربی میں ہے اور اِس کے مصنف کا نام عبداللہ اِبن مقفع ہے اِس میں بہت میری پسندیدہ اِس لیے ہے کہ اِس میں دنیا کے اور دنیا میں رہنے کے اصول دنیاداری ہوشیاری چالاکی کن چیزوں سے ساودھان رہنا ہے زندگی میں کن چیزوں سے بچنا ہے کیا کرنا ہے دوستوں اگر آپ دولت کمانے کے طریقے مطلب ہر چیز کہانی میں کہانی ڈیپتھ ہے اور مثال کے اندر مطلب چیزیں دنیاداری مثال کے ذریعے سمجھائی جاتی ہے مثال کے اندر مثال مثال کے اندر مثال اِس میں ایک کردار ہوتا ہے دمنہ ایک کردار ہوتا ہے کلیلہ اور دونوں میں باتیں ہوتی ہیں ایسی مکالمہ ہوتا ہے تو بہت ہی شاہکار کتاب ہے دنیاداری کے اوپر دنیاداری کے اوپر بہت اچھی کتاب ہے اور اِس کا اُردو میں ترجمہ بھی ہے جو ترجمہ پڑھیں گے تو آپ بہت اچھے سے آپ سمجھ میں آئے گا اور باقیہ یہ عربی میں ہے لیکن یہ پہلے سنسکرت میں تھی پھر اِس کو عبداللہ ابن مقفع نے جو ہے اِس کو عربی میں لکھا ہے جو کہ بہت مشہور کتاب ہے تو یہ میری فیوریٹ کتاب ہے میں نے اِس کو جو ہے کم سے کم تین بار پڑھا ہے اور میں تھوڑا پوری کتاب تین بار پڑھی ہے اور وقفے وقفے سے میں دو تین صفحہ کبھی پڑھ لیا تو وہ تو چلتا ہی رہتا ہے ہمیشہ جی تو یہ میری فیوریٹ کتاب ہے